एक बेर भेल छै हमरासँ गलती जे कि हम ओहि समयमे नया नया आएल रहिए आओर हमरा ओहि चीजके जानकारी नहि रहै जेकि एक बेर हम केबल काटै रहिए वाइफाइमे हम काम करै छिए तऽ केबल काटै रहिए तऽ ओ हमरासँ कटि गेलै फेरो ओ हमरासँ पञ्च नहि भऽ सकै रहै तऽ फेर हम अगिला सीनियर आदमीसँ बात केलिए फेर ओ अएलै फेर ओ ओहि चीजके केलकै आओर करैके बाद हमरा बतेलकै जे एना एना करैके छै करैके छै आओर जेना बतेलकै फेर हम दुबारा ओहि चीजके ट्राइ केलिए तऽ फेर हमरासँ भेलै आओर एहि टाइपके गलती हमरासँ भेल छै आओर ओहि चीजके हम अपनासँ कोशिश केलिए सुधारैके आओर सुधारलिए भी आओर जेकि कहै छै दुबारा फेर होइ नहि आओर बहुत एहन चीज छै जेकि एकबेर बाइकसँ भी जाइ रहिए जेकि गिर गलतीसँ गिर गेलिए निचाँ आओर इधर चोट उट लागि गेल रहै पाएर उरमे तऽ फेर इएहसब चीज छै जेकि एक बेर गलती भेल छै एक दुइ बेर हमरा साथ आओर आब तऽ ठीकठाक छी काम उमके काम उममे होइते रहै छै गलती कभी हाथ कटि गेल कभी किछु भऽ गेल तऽ ओहि चीजसबके जे छै सुधार केलहुँ अपने आपसँ आओर अपनासँ जे भी भेल अपनासबके केलहुँ आओर हर चीजके जे छै कोशिश केलहुँ सुधारैके जे सुधरि जाए